पूर्णियामे बुजुर्ग आदमीके सामने बहुत पैघ समस्या छै जेकि एक समाजिक मुद्दा छै कि हुनकर देखभाल कऽ लेल बहुत अपन अपन बेटा पुतहुँके हुनका देखबाक नइ होइ छै कोइ आइ काल्हिके समयमे आइ काल्हिके समयमे बहुत जादा अपन स्वार्थ जीवन लोक व्यतित करै लगलैहँ समाजिक मुद्दा कऽ छोड़ि कऽ माय बाप कऽ छोड़ि कऽ दरकिनार करै तऽ हुनका लेल लगभग बुजुर्ग एक बृद्धाश्रमके ओर ही लगभग जाइत छै तैंँ हुनका लेल समाजिक मुद्दा ई तऽ नहि छै लेकिन तब पर भी हुनका अपना स्वास्थके प्रति लेकिन सचेत होबाके चाही लेकिन एकर बाद जब जब पर भी ई समस्या एतै तऽ तबपर भी हुनका बेटा पुतहुँ कऽ सभ देखबाक चाही किएकि ओ हुनकर माता पिता छथिन तऽ हुनकर माता पिता जे ओकरा जन्म देलकै तऽ जे जन्म दलकै तऽ ओकरा दरकिनार तऽ नहि कए सकैत छै से लेकिन आइ काल्हिके समयमे एक बहुत खराब माहौल चलि गेलै जेकि बहुत एक खराब इंटेन्सिटी चलै छै कि लगभग माता पिताके वृद्धाश्रमके ओर जाए पड़ैत छै किएकि हुनकर बेटा पुतहुँमे बनै नहि छै ओकर चलते कि ओकर वृद्धाश्रम की ओर शिकार हेबै पड़ै छै तऽ ई बहुत पैघ समस्या छै लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति कऽ लेल ई भी होना चाही कि अपना आपके स्वस्थ के प्रति सचेत होना चाही लेकिन तब पर भी बेटा पुतहुँ कऽ ई कर्तव्य यऽ कि अपन माता पिता कऽ घरसँ बाहर नहि भेजबाक चाही जेकि ई एक बहुत खराब चीज छियै यदि कोइ अपन माता पिता कऽ भेज दय छै बृद्धाश्रम किएकि ओ जन्म दलकै आ ओएह ओकरा पोसि पालि कऽ खड़ा केलकै तब पर भी ओकर ई कर्तव्य छै बेटा पुतहुँ के ओ अपन माता पिताके अन्तिम साँस तक सेवा करैत ओकर लेल हुनका सभ चीज तन मन धनसँ ओकर सेवा करबाक चाही